हेलो

आप मैडम आप सोनाली बोल रही हैँ सोनाली कुमारी बोल रहल बा

अपने शहरमे नहि हम आयल छी आपके शहरमे अपने शहरमे आयल छी तऽ आयल छी तऽ का अहाँकेँ शहरमे का चीज फेमस बा

ऐसा कोइ बताइए ऐसा कोइ बताओ कि हँ हमरा अच्छा लगे मतलब कि जहाँ पर कि घुमल जाय नहि नहि हम घूमने की बात कर रहे हैँ ने अच्छा तऽ हमरा ले चलब तऽ मन्दिरमे ले चलु कहाँ कितना दूर पड़त यहाँ से अहाँकेँ अच्छा तऽ घूमनेके बाद अहाँकेँ मतलब आओर वहाँ कथि फेमस बा खानामे मतलब कि खानामे का भेलै कथि अच्छा लगैत छै मतलब कि यहाँ परके आ ओ लिट्टी चोखा हँ सुनैमे आयल बा ने कि लिट्टी चोखा बड़ा बिहारके निमन लागैत छै तऽ अहाँ लिट्टी चोखा खिलायब हँ आ तऽ गेल छियै कहाँ छियै अपने मतलब कि अच्छा ठीक बा तऽ हम आ रहल छी हनुमाने मन्दिर कैसे पता चलत कि हम हनुमान मन्दिर आयब कनि रूट मैप बताउ ने हमरा रूट हम जंक्शन सीतामढ़ी जंक्शन है नु वहीं पर हम आयल छिए अभि वहाँ से कहाँ पकड़ब कहाँ हम बोलबै हनुमान महावीर मन्दिर का अच्छा अच्छा ठीक बा ने हम आब आँटो बलाके कहतानि कि महावीर मन्दिर जायके है तऽ अपने आबि ने अच्छा ठीक बा आवतानि आबि तऽ का अच्छा सुनयमे आयल बड़ा फेमस बा यहाँके पार्क ओर्क है बा पार्क ओर्क अच्छा ठीक बा ठीक बा हम तऽ आवातानि ठीक